हाँ बोलिए अच्छा कहाँ पर है आपका ऑफिस अच्छा ठीक है यह अभी बन रहा है ना अच्छा हो जाएगा हम लोग का ठेके में काम करते हैं जो कि कल आएँगे और आपका जो है पूरा देख लेंगे जितना भी एरिया कितनी जगह है क्या क्या होना है आप समझा देंगे तो और अच्छे से ज़्यादा काम हो जाएगा वहाँ पर बिलकुल हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे जितना भी आपको लगेगा पहले सब कुछ आपको बता दिया जाएगा फिर उसके बाद जो है काम चालू करेंगे हाँ हम लोगों ने कई जगह पहले जगह काम करा है बहुत सारी जगह बड़े बड़े जगहों में हम लोगों ने काम किए हैं जैसे समदढ़िया मॉल हो गया और जयंती कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे पास और और भी कई जगह हैं जहाँ पर हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं हम लोग सारा माल जो है मंगलम इलेक्ट्रॉनिक से खरीदते हैं जो कि सारा कंपनी का ही माल होता है हैवेल्स और एंकर वगैरह का ठीक है हम अपने जो भी काम करने वाले लड़के हैं उनको भेजेंगे आपके यहाँ और फिर आप आप उन्हें समझा दीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या लगना है आपका तो उस हिसाब से हम जो है वे आपको ताकि उसकी मैपिंग का उसका नक्शा बनवा करके आपको दिलवा देंगे जहाँ पर बोर्ड फिट होगा या जो भी वायर आयर जाएगा तो फिर आप देख लीजिएगा कितना खर्चा आ रहा है आपको बिल दे दिया जाएगा जी एस टी के साथ तो आप बता सकते हैं कि आपको काम करवाना है कि नहीं करवाना है बिलकुल बिलकुल आप परेशान न होइए हमारे यहाँ से बहुत अच्छा काम करके दिया जाता है गा आप जब बोलेंगे आप आपका काम चालू कर दिया जाएगा ठीक है धन्यवाद